आङो जोंनि हारिनि दोरोङारि जामुं संनायनि अगायैबो गुबुन दोरोङारि जामुंफोरखौबो आं संबाय जेरै जेरै चावमिन चावमिनखौबो आङो संबाय चावमिन संनो थाखाय नुदोल्स गोनांथि जायो आरो बेखौ जोङो

संनानै जोङो जानो हायो नुदोल्स संनो थाखाय गोबां गोब्राब नङा बिखौ जोङो दै गुदुङाव रुनानै थावजों सेरनो हायो आरो बेयावहाय जोङो माखासे गोथां मैगंफोर जों होदेरनो हायो जेरै बान्दा खबि बिलाहि आरो मटरफोरखौबो जोङो चावमिन संनायफ्राव जोङो होफानो हायो आरो चावमिन संनायखौ जोङो बेखौ बेदरफोरजोंबो जों संनो हायो जेरै अमा बेदर होनानै जोङो चावमिनखौ संनो हायो आरो दाउ बेदरजोंबो जोङो चावमिनफोरखौ जों संनो हायो अमा बेदरखौ चावमिनाव चावमिन संनायाव होनोब्ला अमा बेदरखौ जोङो फिसा फिसा हानानै लानांगौ आरो बिखौ जोङो सिगां एवग्रोनानै लानांगौ सेरग्रोनानै लानांगौ बिनि उनाव जोङो रुनाय चावमिनखौ लगायनानै बेयावहाय जोङो गोथां मैगं एसे कबिफोरखौ जोङो फिसा फिसा हानानै होनांगौ आरो बिनि उनाव जोङो सस जि फान्थाव ओंख्रिजों बनायनाय सर्सफोरखौ जोङो लगायनो हायो आरो बेयाव लगायनानै जोङो बेखौ चावमिनखो जानो हायो चावमिन संनो थाखाय गोब्राब बिसय नङा आरो आङो बिनि अनगायैबो गुबुन दोरोङारिफोरनि जामुं जेरै फुलाव फुलावफोर संबाय फुलाव जेरै गाइखेर फुलाव संनो थाखाय जोंनो माइरं गोनांथि जायो सरासनस्रायै जोङो जोसा माइरं लायो फुलाव संनो थाखाय फुलाव मैगं फुलाव संनो थाखाय जोङो जोसा माइरं नांगौ जायो आरो लोगोसे गाइखेर नांगौ जायो आरो बिनि उनाव जेरै गोरान फिथाइ किसमिस जायखौ बुङो किसमिन आरो काजु बादामफोर जोङो बे फुलाव संनायाव जोङो होनो हायो फुलाव संनो थाखाय जोङो बे माइरंखौ जोसा माइरंखौ एसे सोमनानै दोनग्रोनांगौ जायो जेब्ला जि मिनिटसो बे माइरंखौ जोङो दैआव सोमना दोननानै बिनि उनाव बेखो दैखांनानै जोङो गाइखेरखौ फुदुंनानै बेनि उनाव जेब्ला गाइखेरा गोदौवो अब्ला माइरंखौ होनांगौ आरो माइरंखौ होनानै जेब्ला गोदौवो अब्ला बेयाव जोङो सिनिबो एसे होनो हायो आरो बिनिफ्राय जेब्ला गोदौबाय थायो अब्ला बेयाव जोङो मा होनो जेरै गोरान फिथाइ खाजु बादाम एबा किसमिसफोरखौ जोङो होनो हायो बेनि अनगायैबो बेयाव जोङो गुबुन मैगंफोरबो होनो हायो जेरै जायखौ जोङो गाजर होननानै बुङो बेखौबो जोङो फिसा फिसा हानानै जोङो बेयाव होनो हायो फुलावफोरखो जोङो गोबां जों ओंखाम जानाय बायदि जाया जोङो बिखौ इसे ल' खुरैफोराव लानानै जानो हायो फुलावआ जानो थाखाय गोदै एबा गोथाव मोनजायो आरो बियो देहानि थाखाय मोजां गाज्रि नङा बियो देहानि थाखाय मोजां जेरै ओह गुबुन जामुंफोरा गुबुन दोरोङारिफोरनि जामुंफोरा गोबाङा देहाखौ नस्थ' खालामो नाथाय फुलावफोरा देहाखौ नस्थ' खालामा बेनि अनगायैबो आङो गोबां गुबुनारि जामुंफोरखौ आङो बानायबाय बेफोरो जाहैबाय लुसि पुरि लुसि पुरिफोरखौबो आङो बानायबाय लुसि पुरिया बानायनो गोब्राब नङा बिनिनो थाखाय आटा नांगौ जायो जायखौ जों आटा होननानै बुङो बेखौ बाजारावहाय बायनानै मोनो आटाखौ जोङो दैजों नानानै बेखौ जोङो दाब्ला दाब्लिहि बिलिननांगौ आरो बिखौ जोङो थावआव जोङो थावजों जोङो सेरनांगौ आरो बे जेब्ला जु बेखौ थावआव सेरोब्ला बियो बुगायो अब्ला जेब्ला जारें जा जारें जारें बा जारोम जारोम जायो अब्ला बिखौ थांनांगौ लुसि पुरिखो जोङो मैगंजों जानो हायो जेरै आलु भाजि बुट एवनायफोरजों बे लुसि पुरिखौ जानो हायो